जय झूलेलाल मूंखे सभिनिनि खां मुश्किल टांका लॻंदा आहिनि जीअं ते सू उहो मशीन न हलंदी आहे ऐं होजरीअ वारे कपिड़े में छेद छेद थी वेंदा आहिनि उहो कपिड़ो फाटी वेंदो आहे सिलाई लॻाइण सां ऐं आसानु सिलाई थींदी आहे कोटन ते या सिल्क ते मां ही इलाही ड्रेसिस ठाहियूं हुयूं पर मूंखे सभिनिनि खां मुश्किल पंहिंजे मुंहिंजो पुटु जॾहिं नंढो हुओ त हुन लाइ मां शट सि सिलाई सिबण शुरू कई हुई पर मूंखे हुन में ॾाढी मुश्किल पेई लॻे इनकरे मां उहा अध में ई छॾे ॾिनी पूरी बि न कई ऐं मां वैसेस बुनाईअ जो बि शौक़ु आहे मूंखे स्वेटर वग़ैरह ठाहिण जो त मां पंहिंजे डैडीअ लाइ पंहिंजे भाउ लाइ ऐं पंहिंजे घोट लाइ बि हिकु हिकु स्वेटर ठाहियो हुओ उन्हनि टिन्हिनि खे ॾाढो पसंदि आयो हुओ अञा ताईं उहो स्वेटर मूंखे मुंहिंजे मूंखे पिया आहिनि मुंहिंजो घोट बि गुज़ारे विया आहिनि डैडी बि गुज़ारे विया आहिनि पर उन्हनि जा स्वेटर अञा ताईं मूंखे मुंहिंजे पिया आहिनि उहे मां पाईंदी आहियां